हँ हँ सब्जी लेबै भाटा लेबै मुरइ लेबै आलू लेबै कोबी लेबै

हँ से दाम कहियौ ने हँ

एतेक महग नहि लेब दाम कम करियौ

हँ

हँ हँ दोसर दोकानमे तऽ कमे भावमे दैत छै हँ हँ

हँ अच्छा हँ

अच्छा अबैत छी अच्छा ठीक छै बादमे गप करब अच्छा बादमे गप करब